आबादारिनि सोमोन्दै जोंहा आबाद मावनायाव मा मा खस्थ' जायो बा मा मा जोंहा खस्थ' मोनो बेफोरनि माबाफोरखौ आं खिन्थानोसै खिन्था लांनोसै जोंहा आबाद मावनायाव ओरैबायदि खस्थ' दै गेजेरावनो थानाय ओरैबो मोना ओरैबो मोना दैबाना जाबाथाय जोङो माय गायनोबो मोना आबाद मावनो मोना हाथाइ बाजारावबो थांनो मोना दखान सहर जोङो जेबो जाहैनो मोना फानलाय फानलाय बायलाय खालामनो मोना जोंहा बेराद खस्थ' बेराद खस्थ' जोङो दैनि गेजेराव जों बिमा दैनि गेजेरावनो थानाय जोंहा दैनि थाखायनो जेबो माबा गैया उन्नथि जानो रोङा दैया ओरैबो ओरैबो जोङो दैलां दैज्लां समावबो बेराद खस्थ' गायनाय फुनायावबो जोंहा बेराद खस्थ' मानि दैया जोङो दै गैयाबा सायखिथि बाथिफोरखौ मोनो आरो बे खिथि बाथिखौ मोन्नानैबो जोंहा ओरैबो लांनो नाव बारनांगौ ओरैबो नाव बारनांगौ जोङो बिमा दैखौ आरो ओरै सानजाथिंबो जोङो नांवलपाङा बादनांगौ बिनिथाखायनो जोंहा दैनि थाखायनो जोंं बुहुत हाजार हाजार खहा हाजार हाजार नस्थ' जालाङो जोंहा खिथि बाथि मावनायावबो मावनानै मोनबाबो जोंहा फान्नायाव जोहा अफखार गैया बे अफखार गैयैनि थाखायनो जोङो मावनाय दांनायाव जोंहा मोन्नायाव बेराद माबा जाहैयो ताखा फैसाफ्राबो अभाब जाहैयो फान्नोबो मोना बायनोबो मोना जोङो बेफार खालामबाबो जोङो थांनो हाया फैनो हाया मटर गारि एखमबा समाव मटर गारिबो गैया जायो बे मटर गारि गोयिफ्राव जोङो दैबाना जालाङो नावजों जों सलिनांगौ नाव बारनांगौ नावाबो एखमबा समाव दै देरबा जोंहा थांनो हाया बारनो हाया जायोना बेनि थाखायनो जोंहा बेराद खस्थ' ओरै नाव गैयाजाबाय ओरै फारसेथिं मटर गैया जाबाय थाबायलांनोबो हाया लामायाबो गोजान लामानि बाद जोङो बेराद प्रग्राम दङ बे लामानि थाखायबो जोंहा दिस्थाब आरो जोङो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो एरै मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय दखान सहराव लांनाय मैगं थाइगं फाननाय बेफ्राव जोंहा दै गेजेराव थानाय नालाय ओरैबो दा ओरैबो जारला ओरैबो जारला एखेबारे जि जारलानि गेजेरावसो थानाय जायो बिमा दै बारबाथाय जोङो गासैबो खस्थ'जोंसो सहायनानै थानांगौ जायो दैलां समावबो जोङो लोमजानाय साजानाय बायदिसिना जोङो थांनानै थाबाबो जोंहा बेराद खस्थ' बे गायनाय फुनायावबो जोंहा जि खस्थ' जायो दै फैबाथाय जोङो गायनो मोना फुनो मोना मावनो मोना दांनो मोना हालौनो मोना दै देरनायखौ नेबायथा दै देरनाय सेमनायखौ नेबाय थानांगौ आरो जोङो माबा मोनसे फानहैनांगौबाबो दै बारनो हाया बे दै बारनो हायाबाबो जोङो नाव एखमबा दै सेमबाबो नावालो जावा एखमबा दै देरबाबो जावा दै बारलांनागौ खस्थ' खालामनांगौ बिनि थाखायनो जोङो बिमा दैनि ओरैबाथाय जोङो दै गेजेराव थानाय नालाय बेराद खस्थ' खस्थ'नि गेजेरावबाबो जोङो मावनानै जानायगौ जोङो खस्थ' खालामनानैबाबो जोङो मावनानै जायो गायो फुयो बिदिनो माय दैखौबो जोङो खस्थ'नि गेजेरजोंसो मावनानै जि मोनो बेखौबो जोङो फान्नाय समावबो खस्थ' मटर गारिनिबो थिग गैया लामानिबो थिग गैया ओरै आरो जोङो दै दै देरबाथाय गासैबो बुस्थुफ्रा जोंहा खहा खहानि गेजेरजोंबो जोङो गासैबो मावनाय दांनायफोरखौबो मावनानैबो जोङो फिथाइ मोनब्लाबो जोङो फान्नानै लानो राहा लामा गैया बि दै बादनानि थाखायनो दैनि थाखायनो जोंहा बिमा दैनि थाखायनो बेराद खस्थ' खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो मावनाय दांनायखौ गासैबो मावजोबनानै खिथि बाथिफोरखौ गासैबो मावो मावनानै मोन्नायफोरखौ जोङो हाथाइ बाजाराव लांनो हाया मटर गारि एखमबा समाव खारनो हाया एखमबा समाव जोङो नावखौबो जाउनाय जाउहोआ एखमबा समाव जोङो दै देरनानैबो थांनो हाया आरो जोङो बे बाय बे खामानिफोरखौ मावफुं जोब्बाबो जोङो अबेबा खामानियाव जोङो माबा मोनसे लायनोबाबो माबा मोनसे गोनांथारबाबो जोङो दै बारलांनो हाया दैनि थाखायबो जोंहा गासैबो खामानिया मोजां जाफुङा एखमबा जोङो थाबथानानै थानांगौ जायो आरो बे समाव दै देरफुनाय समाव जोङो थांनो हाया जों हिन्जाव मानसि हिन्जाव मासिफ्राबो जोङो दैमाखौबो जों बारसोम लांनो हाया आरो बेनि इनि उनफ्रावबो जोङो दै सेमबाबो जोङो अखमबा गारि मटरनि थाखाय दिस्थाब गारि मटरा अखमबा थाङा लामाया दिस्थाब दालां दिस्थाब बेनि थाखायनो जोङो बे थांनाय लामाया हान्थिनायनि थाखाय जोंहा अखमबा थाबथानानै थानाय जायो बिनि थाखायनो आं दा गासैखौबो फोरमायबाय दा दोन्थ'नाय जाबाय